یہ زبان دوسری زبانوں جیسے سنسکرت یا انگریزی سے کیسے متاثر ہوئی ہاں اُردو زبان جو ہے وہ سنسکرت اور انگریزی کے آنے سے بہت زیادہ مُتاثر ہوئی ہے کیونکہ لوگوں نے نئی نئی زبانوں کو سیکھنے کے لئے پرانی زبان کو کا استعمال کرنا بالکل ہی ختم کر دیا ہے جس کی سب سے اچھی مِثال ہمیں اُردو کی ہی ملتی ہے لوگوں نے اور دیگر زبانیں نئی نئی زبانیں جیسے اِنگلس سنسکرت یا اور بھی زبانیں سیکھنے کے لئے اُردو کا استعمال بالکل ہی ختم کر دیا ہے اور اب نا ہی لوگ اُردو کو بولنا سیکھنا یا پڑھنا پسند کرتے ہیں اب وہ اُس کے اُردو کو چھوڑ کر وہ دیگر زبانوں کی طرف زیادہ اپنا رجحان دِکھاتے ہیں وہ اُردو کو چھوڑ کر جیسے اِنگلس زبان کو بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے اب چلتے ہوئے دور میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اُردو کا استعمال نہ کریں کیونکہ اُردو بولنا فینسی نہیں لگتا اِنگلش بولنا یا اور دیگر زبانیں بولنا لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ اُس کا اثر لوگوں پہ زیادہ اچھا پڑ رہا ہے بجائے کہ اگر انسان اُردو میں بات چیت کرتا ہے تو لوگوں پر اتنا اُس طریقے کا اثر نہیں پڑتا جتنا کہ اِنگلش بولنے والے سے انسان زیادہ مُتاثر ہوتا ہے تو اِنہیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اب اُردو کا استعمال بالکل ختم کر دیا ہے اور لوگ اِنگلش کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی اِنگلش یا دوسری زبانوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں تو لوگ اُن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اِس لئے لوگوں نے اُردو کا استعمال بالکل ختم کر کے دیگر زبانوں کا استعمال زیادہ شروع کر دیا ہے